اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون جو تھا وہ میتھس تھا اور مجھے میتھس کے کیوںکہ مجھے میتھس کے فارمولا اور اس کی کیلکولیشن کرنی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی مجھے میتھس کے فارمولاز جو تھے وہ بہت آسانی سے یاد ہو جایا کرتے تھے اور میتھس کے کوشچنز جو سالو کرنے میں مجھے الگ ہی لطف محسوس ہوتا تھا تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ جو تھا وہ میتھس تھا